जय झूलेलाल असांजे सूरत शहर में सुठियूं सुठियूं जॻहियूं घुमण जी अहिड़ियूं आहिनि जीअं की डूमस समुंड जो एरिया आहे सुवाली बीच आहे घुमण जी सुठी एरिया आहिनि इहे ऐं जीअं वॾा वॾा सुठा थिएटर आहिनि घुमण जा ऐं जीअं वॾा वॾा मॉल आहिनि घुमण फिरण जे लाइ इन इन खां अलावा सूरत में जाम सारियूं अहिड़ियूं जॻहियूं आहिनि घुमण फिरण जूं जिते असांखे जाम मज़ो ऐं असांजी पसंदीदा जॻहियूं आहिनि जीअं सुठा सुठा मंदर आहिनि हिते जीअं गणपति मंदरु आहे पालन रुपाठी आहे विस्तार में ऐं जीअं बड़ा गणेश मंदरु आहे ऐं सूरत में अहिड़ा वॾा वॾा जीअं मॉल आहिनि सुठा उहा बि घुमण जा लाइक़ु बढ़िया बढ़िया सुठी सुठी जॻहियूं आहिनि जीअं वॾा वॾा सुठा सुठा थिएटर बि आहिनि जीअं पिचर वग़ैरह मूवी वग़ैरह माण्हू ॾिसी सघे हुनजे हिसाब सां असांजे पंहिंजे शहर सूरत में जाम सारी अहिड़ियूं जॻहियूं आहिनि जीअं असां सुठे नमूने घुमी ऐं असांजी असांजी पसंदीदा जॻहियूं आहिनि जीअं सुठे नमूने असां माण्हू घुमी फिरी करे इंजॉय करे सघूं अहिड़े नमूने सुठी सुठी जॻहियूं आहिनि सूरत में ऐं असांजियूं पसंदीदा जॻहियूं जीअं डूमस जो दरिया किनारो आहे ऐं जीअं पंहिंजो हिते सूरत में हिकिड़ो स्नो मॉल आहे ऐं राहुल राज मॉल जीअं आहे सुठे नमूने उहो बि सुठियूं घुमण जूं सुठियूं बढ़िया जॻहियूं आहिनि अहिड़ियूं जाम सारियूं घुमण जूं ऐं सुठा सुठा गार्डन बि आहिनि हिते जीअं सूरत में उहो हर हिकु जीअं लैकव्यू गार्डन आहे जीअं हिते बोटनिकल गार्डन बि ठहियल आहे उघत रोड ते उहो बि हिकिड़ो बढ़िया सुठी अपॉर्चुनिटी आहे सुठे नमूने असां घुमी फिरी ऐं असांजो पसंदीदा गार्डन ऐं जीअं पसंदीदा जॻहियूं आहिनि असां हुते सुठे नमूने घुमी सघंदा आहियूं बढ़िया सां ऐं असां जूं सुठियूं पसंदीदा जॻहियूं जीअं मां पहिरां बि जीअं हुन जो जिकर कयो हुन ॻाल्हि जो हुन सां जाम सारी एड़ियूं खूब जॻहियूं पसंदीदा जॻहियूं आहिनि सूरत में जो असां सुठे नमूने घुमी सघंदा आहियूं हुते